तैरने के लिये हम अपने अभ्यास करने के लिये तैरने से हमे ये एहसास होता है की हमारी सांस नहीं फूलती है सांस जो की दम कसी बंधी रहती है और तैरने तो पर मुझे भी नहीं आता था मैं हमारे साथी हम गए थे घूमने कहीं टहलने तो पोखरा बीच में पोखरे के तरफ गए थे तो मेरे सब सारे दोस्त यार तैरने के लिये कह रहे थे जिसे अपनी तैर रहे थे तो फिर हमको भी बोले कि नहीं आन आओ तैरते हैं तालाब में तो हम मैंने कहा कि मुझे तैरने नहीं आता है मैं तो डूबने लगूंगा डूब जाऊंगा उसके बाद जबरदस्ती करते करते तो मैं पानी में जैसे कि गया पानी में गया तो मुझे तैरना वस्तविकता में मुझे तैरना नहीं आता था तैर तो पहले कुछ गया तो मैं जैसे सा लगा की मेरी सांस थम गई वहाँ पानी में डूबने डूबने जैसे कि डूबने लगे हम डूबते धीरे धी फिर बाहर निकल गए बाहर निकलते फिर दुसरके दिन तिसरके दिन कुछ ऐसे ही गए तो कुछ धीरे धीरे अभ्यास करते करते मेरी वो जो सांस थम गई रही थी वो सब धीरे धीरे सब खतम हो गया और मुझे तैरने में आनंद एक आनंद जो आता है वो तैरने में मज़ा आने लगा और इसी इसी अभ्यास से हमलोग पानी में अब तैरने में कोई दिक्कत नहीं होता हमलोग पानी में तैर सकते हैं क्योंकि उसमें पैर हाथ सब चलाना पड़ता है वो प्रैक्टिस एक प्रकार के प्रैक्टिस की जाती है प्रैक्टिस मतलब कि प्रैक्टिस हाथ पैर चलेगा तो वो रहता है शरीर का वो स्वास्थ्य सही रहता है तो तैरने में हमारी यही कोई परेशानी नहीं होती है तैरने से अपना शरीर स्वस्थ रहता है ओर क्या है कि और व्यायाम के व्यायाम के बारे में हम बता दे रहे हैं व्या व्यायाम सभी लोगों को करना चाहिए क्योंकि व्यामा व्यायाम करने से शरीर का संतुलन सही रहता है सही के साथ साथ जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पापा के जी के पैर में दर्द था हाथ में ले कर घुटने उटने पर सब दर्द रहता था तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर दवा के साथ साथ बोले कि नहीं दवा भी करो तो उसके साथ साथ क्या है कि व्यायाम करो जैसे व्यायाम का मतलब है कि सुबह में टहलने के लिये सुबह सुबह भोर में जो टहला जाता है उसका हवा का वातावरण कुछ अलग रहता है वो शरीर में फायदा करता है तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि नहीं दवा कीजिए ठीक है लेकिन तो उसके साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी रहता है व्यायाम करने से क्या हो कि हमारी शरीर में फुर्तीली एक सही रहती है जैसे पेट उट में गैस वैस की समस्या भी नहीं बनाए रखती है व्यायाम करने से सुबह में व्यायाम सबको करना चाहिए व्यायाम करने से हमारी शरीर स्वस्थ रहती है घुटना पैर पैर में जो हड्डी में दर्द होता है ये सब कुछ भी नहीं रह होता है व्यायाम सबको करना चाहिए व्यायाम करने से अच्छा लगता है व्यायाम ठंडे अपना व्यायाम तो कुछ ना कुछ सुबह में हम भी जाते हैं तो टहलते हैं अगर दो तीन दिन चार दिन अगर नहीं टहलते हैं तो उसका मुझे असर मेरे ऊपर पड़ने लगता है कि हाँ चार पाँच दिन तक नहीं टहलेंगे तो मेरे शरीर जैसे कि कुछ भारी समझ में आने लगता है जैसे कि हम सुबह में जागते हैं तो पोखरे की तरफ जाते है उतने में गाँव के पास में पोखरा है उधर जाते हैं टहल वहल करके दौड़ उड़ करके कुछ दौड़ते हैं दौड़ करके आते हैं तो मेरी शरीर बहुत स्वस्थ हमको अपने आपको खुद स्वस्थ रहता है तो व्यायाम कोई कई प्रकार का व्यायाम करना चाहिए मान लीजिए कुछ ना कुछ तो व्यायाम करना चाहिए क्योंकि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है कोई आपको गैस वैस की भी प्रॉब्लम नहीं रहती है और व्यायाम से हम हमें बहुत फायदा समझ में आता है कि मुझे बहुत फायदा होता है व्यायाम करना ही जैसे मैं खुद करता हूँ व्यायाम सुबह में ज़्यादा तो नहीं कुछ ना कुछ तो जरूर करते हैं करना चाहिए सभी लोगों को करना चाहिए क्योंकि व्यायाम नुकसान नहीं करता है व्यायाम जब भी करेगा तो आपके शरीर के वो स्वास्थ ही रखेगा व्यायाम करना व्यायाम को तो व्यायाम तो छोटे छोटे बच्चों को भी करवाना चाहिए छोटे छोटे बच्चों भी सुबह में जैसे कि हाथ पैर इधर उधर करना जैसे सुबह में दौड़ना धूपना दौड़ करके करते हैं तो दौड़ दौड़ उड़ करके करना चाहिए इससे क्या होता है कि हमारी शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती है जो भी छो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो रहती है वो तो साफ हमेशा खतम हो जाती हैं और डॉक्टरों का भी यही सलाह रहता है कि नहीं व्यायाम करो व्यायाम करना चाहिए डॉक्टर भी बोलते हैं तो हमलोगों को और कोई थोड़ा नहीं रहता है व्यायाम करना है तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो व्यायाम जरूरी है व्यायाम करने से बहुत सा लाभ है ये हो हो जाता है